جی میرے اسکول سے ہی مجھے مارسل آرٹ سکھایا جاتا تھا تبھی سے میری مارسل آرٹ میں دلچسپی جاگی اور مارسل آرٹ کا استعمال میں اپنی حفاظت کے لیے بھی کرتی ہوں اور دوسروں کو سکھا کر اپنی آمدنی میں بھی اضافہ کرتی ہوں